नवजात शिशु को सबसे पहले हम लोगों को अप साफ़ सुथरी जगह रखना चाहिए जिससे कि बच्चा को कोई इन्फेक्सन ना हो और उसको उठाने से पहले हम लोग को अपने हाथ को अच्छे से धो लेना चाहिए और जहाँ तक हो सके अपने आपको साफ़ सुथरे रखें जिससे कि बच्चा अपने आपको संतुष्ट रखे और वातावरण को देखते हुए हम अपने उस वातावरण के अनुसार बच्चों को कपड़ा पहनाएँ और जैसे कि जो भी हमारे आसपास की गंदगियाँ हैं उसको दूर रखें और अपने भाई बहन बच्चे जो भी हैं उसको जितना बच्चे को नवजात शिशु को उठाने से पहले अपने हाथ को अच्छे से धोएँ और उसको स्वच्छ कपड़े पहनाएँ और समय समय से दूध पिलाया जाए और किसी भी प्रकार की बीमारी अगर उत्पन्न होती है तो उसको हम लोग डाक्टर की सलाह ले सकते हैं और जैसे गर्मियों में बहुत ज़्यादा डेंगू उंगु की जो ज़्यादा प्रकोप होता है तो उसके लिए हम लोग अपने बच्चों को मच्छरदानी का प्रयोग करें और जितने भी माताएँ हैं उनको अपने आप को सुरक्षित सुरक्षित रखें और बच्चे को भी अपने आप को और ठंडी में गर्म गर्म कपड़े पहनाएँ और उनको अच्छे तरीके से गर्म रूम में रखें जहाँ तक कि उनको उनकी बाडी और रूम टेमप्रेचर भी बना रहे और जैसे कि खाना पीना जो भी अपना है उसको अपना बच्चे को दूध पिलाने से पहले अपने आप को ओ खान पीन की जो व्यवस्थाएँ हैं उसको बरक़रार रखें और हरी सब्ज़ियाँ खाएँ जिससे कि पोषन मिले बच्चे को उसका मानसिक संतुलन बना रहे और बौधिक भी उनका अच्छी रहे और उनको खेलने का स पूर्ण तरीके से उनको समय दिया जाए और जिससे कि वातावरण और जैसे मान लीजिए हम लोग किसी भी प्रकार से किसी बच्चे को अगर इन्फेक्सन होती है या किसी प्रकार का कुछ भी होता है उसको अच्छे से एक जगह साबुन तेल जो भी है उसको एक साफ़ सुथरी जगह रखें जिससे कि वहाँ पे इन्फेक्सन ना पहुँचे और उनका समय समय पर नाखून काटना और उनको अच्छे से नह नहलवाना और ठंडियों में जैसे गर्मियों में ठंडियों में समझ जैसा वातावरण रहे वैसे तरीके से उनको नहलाना चाहिए और कपड़े पहनना चाहिए